जोङो हाबानि समाव गोबां जिब जुनार सिथारनानै जोङो सङो दाउ अमा बोरमा बिदिनो लाब्रा बे फानथाव आलु कफि टमेट' मटर बुध सवाबिन लाव खुमब्रा गासैखौबो जोङो हाबायाव सङो बेजों लोगोसे बेदरफोरखौ जोङो बाहायो दाउ बेदर अमा बेदर बोरमा बेदर बिनिफ्राय हांसो बेदर फारौ बेदर गासैखौबो जोङो बाहायो जों हाबाफोराव बेबादि बेदर मोनजायो आरो जहल दालि जहल सङो आरो नारजि अमा बेदर सङो अनला नाथुर गोरान सङो हाबायाव बेबादि ओंख्रि जोङो मोनजायो हाबायाव बेबादि ओंख्रि संनायखौ गोबां सुबुंफ्रानो जायो गोथाव मोनो बिनिखायनो जोङो हाबाफारियाव बे मैगंफोरखौ बाहायो आरो बैसागु फोरबोयाव जोङो बाहायो जौ सङो फिथा हमो एनथाब सावो खान्थालनि जौ आनारसनि जौ लिसुनि जौ आरोबाव खिजुरनिबो जौ गासैखौबो जोङो बैसागु समायाव मोननो हायो मायब्रानि जौफोरखौबो गोदै रस गोनां मोनो बेखौ जों साफ्रोम बैसागु समायाव जों बाहायो गोबां सुबुंफ्रानो बेखौ जानानै लोंनानै फोरबो बाहायो रंजायो बाजायो बिदिनो ज' ज' सेंग्रा सिख्ला गासैबो जुबुर जुबुर ओंखारनानै बे फोरबोखौ गासै सुबुं हारिफ्रानो जों बर' माहारिफ्रा फालियो बर'दिन समायाव जाय बिथांमोनहा फोरबोखौ फालियो बेयावबो बिथांमोना सिथारो जाहैबाय अमा बोरमा मोसौ फिथा सिथाव गासैखौबो बिथांमोनहाबो बाहायो बेखौबो जों साफ्रोमबो बे फिथा सिथाव देनायाव गोबां आखायफ्रानो थिफु लायो बेखौनो जोङो नानानै थावफोरखौ गुदुं खालामनानै जों सावो बेखौ जोङो सेंग्रा सिख्ला फैयोब्ला बेदर खाजि एवनानै बे सिथावफोरखौ रान्नानै होयो आरो बेखौ जाखांब्ला मोनसे नखराव थांनानै मेथाय रोजाबनानै आरो रोजाबखांनानै बेबादिनो आरोबाव मोनसे नखराव बेबादिनो खाजि मोनजायो साहा लोङो फिथा जायो सिथाव जायो गासैखौबो बे फोरबोखौ मोन्नो हायो जों बर' माहारिया आरो बेखौ जोंल' नङा जों गासै बेयाव सोरबाबा फोरबो फालिग्रा गासैबो सुबुं हारिफ्रानो बे हाबाफारिफोरखौ बाहाय खायो जों आयजो माहारिफ्रा जानाय लोंनायफोरजों मेथाय रोजाबनाय फोरजों बे फोरबोखौ समायना महरै बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो नाजावो बे फोरबोखौ बयबो फालियो जानाय लोंनायफोरजों गोसोखौ खुसि खालामो जानाय लोंनायफोरजों फोरबोखौ बयबो बरायो बयबो गोदान फोरबो होन्नानै बेबादिनो रंजा खाङो बिदिनो बेबादि आगजुफोरखौ मोन्नानै जानानै लोंनानै बयबो रंजा बाजा गाव गावनि देहाफोरखौबो सान्थियाव लाबोनो हायो आरो गाव गावनि देहाफ्राबो गोख्रों जानो हायो मोसानाय मुसुरनाय रंजानायफोरजों देहाफ्राबो गोख्रों जानो हायो जानाय लोंनायफोरजों आरो बेबादिनो सोरबाबा बे फोरबोखौ जायफ्रा फालिनो हाया बिसोरबो जायफ्रा उनदुसोनानै थानांनाय जायफ्रा बेबादिनो लोमना लोमनायजों सानायजों बिदिनो लोमजानाय फोरजोंहाय उन्दुनानै थानांनाय बिथाङाबो गोसो गोरबोजों फोरबोखौ फालिखायो आरो जोंबो गोख्रों देहा लानानै जायफ्रा देहा गोख्रों आथिं आखाय गोख्रों बिसोरबो फोरबोखौ जानाय लोंनायजों ना बेदर गासै एवफ्राम सावफ्राम जानायजों ईसोरखौ बाखनायो बे फोरबोखौ बयबो फालियो रंजायो आरो बेबादिनो बायदिसिना बेदर खाजि एवनाय बायदिसिना फिथा सिथाव सावनाय बेजों जानानै लोंनानै फोरबोखौ मान होयो बे बुहुमनि फोरबोखौ बयबो रंजायो बयबो फालियो बिनिखायनो जोंबो दा फोरबोखौ मोजां मोन्नानै जोंनि गोसो गोरबोजों बे फोरबोखौ नाजावो